मां फिल्मी स्टार अमिताभ बच्चन सां मिलणु चाहिंदमि जेकी दि ग्रेट फिल्म इंडस्ट्री जा मिलेनियम आहिनि मां आमिताभ बच्चन सां मिली करे उन्हनि सां जाम सारा सुवाल बि पुछण चाहींदमि छो की उहे मुंहिंजी ऐं मुंहिंजा प्रेरणा दर्शक आहिनि ऐं मुंहिंजी प्रेरणा आहिनि मां हुननि सां जाम प्रेरित थी आई आहियां मां त हुननि खे मिली करे उन्हनि सां हेॾा सुवाल पुछंदमि पहिरियों त हुननि जी दिनचर्या पुछंदमि उन्हनि जे कमु करण जो पुठियां जो जेको उन्हनि जो मक़्सदु आहे उहे छा सोचंदा हुआ उन्हनि जी ख़ुशी उन्हनि जो कर्म उहे छा करणु चाहींदा हुआ सब पुछंदमि उन्हनि जो शौक़ु उन्हनि जो इंट्रस्ट पुछंदमि मां बि उन्हनि वांगुरु सक्सैस थियणु चाहींदमि उन्हनि खे पंहिंजो प्रेरणा दर्शक रोल मॉडल ठाहे करे मां बि पंहिंजे जीवन में अॻियां वधणु चाहींदमि उन्हनि खां उन्हनि जी दिनचर्या उन्हनि जी महिनतु उहे छा सोचंदा हुआ अगरि जेकॾहिं थकी पवनि त छा सोचे करे वापसि अॻियां वधंदा हुआ कीअं पंहिंजी हिमत हमेशह बढ़ाए रखंदा हुआ छो उन्हनि बि पंहिंजे फिल्म इंडस्ट्री जे पूरे हुन किरदारनि में जाम उतार चढ़ाव ॾिठा आहिनि जाम ॿुधो आहे कड़ो कठो माण्हुनि जो सठो आहे जंहिंमें तेॾी महिल उहे पंहिंजे हिमत कीअं बनाए रखंदा हुआ इहे सभु मां उन्हनि खां पुछणु चाहींदमि